बोलिए जी कहाँ से बोल रहे हैं हाँ बताइए क्या सेवा है हाँ मैं तो दुकान पर ही हूँ बाइल आपको चाहिए कैसी चाहिए एंड्राइड सेट की कीपैड वाला किस कंपनी का चाहिए कंपनी की चाहिए मोबाइल कुछ बताएंगे हमारे यहाँ रियलमी मिलता है नोकिया मिलता है ठीक है और जीओनी का मिलता है पुराना मॉडल तमाम हैं ऐसे बहुत हैं हाँ बीवो का बीवो का मिल जाएगा बीवो का मोबाइल कम से कम आपको यूज़ करने के लिए दस हजार से उपर ही अच्छा पड़ेगा कई सारे फंक्शन हैं उसमे बिजनेस सम्बन्धित सम्बन्धित सारा सिस्टम उसमें है

वैसे आप जब भी आएँगे शॉप पर

सैमसंग का मिलता तो है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हैंग करता है तो कहने का मतलब की कहीं जॉब में कर रहे हैं कोई कहीं रास्ते अपना जॉब कर रहे हैं उसी में जा कर मोबाइल हैंग करके बंद हो गया

अब यह तो देखना पड़ेगा हमें वैसे तो हम मुँह पर अपना लेकर बैठे तो नहीं हैं टाइप करते चले जाएँ लेकिन अब लिस्ट देखेंगे देखें पूरा शॉप पर आइये दुकान पर अब फोन से सारी बातें नहीं हो पाएँगी कि हम लिस्ट में देख कर बात करें या वो करें हाँ है वीवो की है सैमसंग की है नोकिया की है रियलमी की है और जीओनी की है आएं हाँ हाँ पंद्रह हजार से अंदर ही मिल जाएगा मोबाइल अब हाँ मिल जाएगी उस पर कन्सेसन भी मिल जाएगा हाँ उसके लिए अपना आ आधार ठीक है पैसा गूगल पे फ़ोन पे माध्यम से आप दे सकते हैं

ठीक है मिलिए आठ बजे तक खुली रहती है है हाँ